सद्याक हांव फक्त गाणें शिकतां इन्स्ट्रुमेंट फॉर नांव हांयें आजून मेरेन खंयचोय शिकोना शिकपाची उमेद आसा तो इंस्ट्रुमेंट म्हणल्यार तबला तबला शिकपाचें मेन कारण अशें जावन आसा की तबल्याक तालरक्षक अशेंय म्हणटात तबले वाजोवपाचो ताका तालरक्षक म्हणटात कारण गातां तेका सांबाळपी मनीस तो आसता गाण्याचे मैफिलीक रंगत एक तबला आर्टिस्ट हाडटा अशें म्हाजें म्हणणें आणी एक असो रिजन आसा तबले शिकपाचे की एक आर्टिस्ट गाता तर ते गाणें पयले तबला वादकान तेणें शिकपाक जाय अशें म्हाजें म्हण्णें तेका तें गाणें कशें लायक खंयची फ्रेज केन्ना येतली हें तेका कळप खूब गरजेचें कारण इफ एक आर्टिस्ट गाता गाता एक फ्रेज चुकता तर तो ती सांगू येता ऑर एल्स तेका कळूं शकता की बाबा हो एक फ्रेज चुकला आतां तो दुसऱ्या फ्रेजीर पावलो सो ते दुसऱ्या फ्रेजीचो ठेको जो आहा तो वाजोवंक शकता